पानी को छानने और शुद्ध करने के लिए हमारे घरों में बहुत से घरेलू नुस्ख़े और उपाय किए जाते हैं पानी को शुद्ध करने के लिए और छानने के लिए हमारे घरों में साफ़ कपड़े और बारीक जाली से पानी को छाना जाता है जिस से कीटाणु और कचरा जाली में ही रह जाता है और पानी से कीटाणु को मारने के लिए हम घरेलू में पानी को उबलते हैं जिस से सारे बैक्टीरिया कीटाणु नष्ट हो जाते हैं और वो पानी पीने योग्य हो जाता है और सुरक्षित पानी में से कीटाणुओं को हटाने के लिए और गंदगी साफ़ करने के लिए हम टाकों में इत्यादि में हम फिटकरी का यूज करते हैं फिटकरी पानी में डालने से कीटाणु को ख़त्म कर देती है और गंदगी पानी के ऊपर आ जाती हैं जिस को बाहर निकाल दिया जाता है